जोंनिनो दा सोलिबोबाय थानाय बर'नि दखना ड्रेस बेखौ गाननानै आं मोजां मोनो आरो जोंनि बे कलेजाव माबाफोर फांसनफोर जायोब्ला फ्रेसार्स डेफोर जायोब्ला आंबो दखना गाननानै थाङो नङाब्ला जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल नङाब्लाबो जों इउनिफर्म गाननानै थाङो जोंनिनो बे कलेजखौ सारमोनखौ मेडाममोनखौ जों मान होयो जोंनि बे बर'नि दखनाजोंनो जों बरायो सारमोनखौ आरो जों माबाफोर जायोब्ला बाजारफोराव माबाफोर सभाफोर जायोब्ला जों दखना गाननानै थाङो आरो जोंनि बर'नि दखनाया बायदिसिना रोखोमनि दङ आगर गिदिर आरो दावराय मोख्रेब आरो खासि हाथाय आरो बिदुन जों बेफोरखौ गाननानै थाङो आरो बायदिसिना रोखोमनि जोंल' नङा जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा बयबो गानजोबो आरो जोंनि कलेजाव बायदि बायदि प्रग्राम जायो जों बेयाव गाननानै फैयो आरो कलेजाव जाय इउनिफर्म ड्रेसजों गाननानै फैयो आरो जों सभाफोर जायोब्ला माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला जों बेवहाय आउट ड्रेस गाननानै फैयो आरो जोंनि बर'नि दखना बिदुन आरो ब्लाउस गोजा आरो साद्रि गोजा बेखौ जों गानै जोमै रंजायै देलायनानै जों मोसानानै जों मोजां मोनो आरो जों गाननानै बेवहाय फैयो मोसाफैयो रंजा फैयो जोंनि बे बेंथल कलेजाव बे